हमारे यहाँ बहुत सी महिलाएँ हैं जो खेलों में शामिल होती हैं और उनका मानना यह होता है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं जिससे कि हम और हमारे परिवार वाले उनके खेलने और उनको क्षम क्षमता बढ़ाने के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं कि हम आप हमारे हम आप के साथ हैं और उस खेल को खेलो और अपनी सारी मनोकामना पूरी करो जिससे कि वह एक महिला के दिल में यह आ जाता है कि हमारे साथ सब कोई है तो हमारा सब कुछ हो सकता है और उस महिला का विश्वास दृढ़ निश्चय हो जाता है जिससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है कि वो एक अच्छे से खेल सकती हैं और खिलाड़ी बन सकती है और हमारे यहाँ क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल वॉलीबॉल जैसी चीज़ें होती हैं जो महिलाओं के लिए भी उपलब्ध होती हैं जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ भी खेल सकती हैं और यहाँ के ज़्यादातर लड़कियाँ फुटबॉल वगैरह खेलना चाहती हैं और उनको यही पसंद होता है क्योंकि इस खेल से वह टूर्नामेंट खेल सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं जिससे उन्हें अच्छा लगता है और हमारा मानना यही है कि लड़कियों को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि लड़कों को खेल खेलने पे सम्मान मिलता है